आं यगानि सोमोन्दै बुंनो नागिरदोङो गुबैयै आं मोजां मोनसिननाय यगानि जि आसन बे आसननि मुंफोरखौ आङो खायसे खायसे थिक रोखोमै गोरोबहोनो हानाय नंला गोबां बोसोर जाबाय लानाया बे माने यगानि जे आसन बेफोरखौ आङो दा माने मुंफोरखौ बावनानै दङ नाथाय अब्लाबो आङो माबाखौ बुंनो नागिरदोङो बिनि जि मोनसे आसन बे आसनखौ मा बुङोमोन्थाय बे माने ओरैहायबदि गन्थं फारसे होथेनानै गन्थं फारसेजों नागारनाय आरो गन्थं फारसेजों होथेनानै गन्थं फारसेजों नागारनाय गन्थं फारसेजों बोनानै गन्थं फारसेजों नागारनाय गन्थं फारसेजों होनानै गन्थं फारसेजों नागारनाय आरो दा बेवहाय ओ बे आसना ओरैबादि ब्रेइननि जे रोदा आरो ब्रेइन बेखौ जोबोद माने थाजिम खालामनाय आरो गन्थङाव जि माने गगा मोननायबादि जानाय बेफोरनि बे गगा मोननायबादि नांथेनायखौ स्रा मोनहोनाय आरो मेलेमखौ एसे गोख्रों खालामनानै मानसिखौ स्रा सानाय सुनाय खर' सानाय गन्थं सानाय बेफोरबादिनिफ्राय स्रा मोनहोनाय आरो गगा मोननायनिफ्राय स्रा मोनहोनाय बे खिनिखौनो आङो फोरमायनो हायो आरो गुबुन आसनफोरबो दंमोन बेफोरनि सोमोनदै आं बारा एसेबां बे आसननि मुंखौ दा मिथिथ'ला आं जि आसनखौ बांसिनै मोजां मोनो आं बेखौनो बुंबाय बेखौनो फोरमायबाय आरोखि